चारि जनवरी उणिवीह सौ असी वीह अप्रैल उणिवीह सौ एकानवे छवीह जुलाई उणिवीह सौ अठानवे पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह टी मार्च ॿ हजार